اپنے گھر میں میں واشنگ مشین مائیکرو ویو انڈکشن

آن لائن ایجوکیشن کے لیے کافی ضروری ہے ایسے ہی مائیکرو ویو اور انڈکشن جلد سے جلد کھانا بنانے یا گرمانے کے لیے کافی ضروری ہے ان ساری چیزوں کا استعمال کافی زیادہ ہے